ہاں ہلو جی سر جی سر مٹھائی چاہیے کون سا مٹھائی آپ کو ہمارے یہاں کافی طرح کا ہے سر ہے گلاب جامن ہے کھاجا ہے سون پاپڑی ہے لڈو ہے رس ملائی ہے آپ کو کیا چاہیے سر دس کے جی لڈو سر کب تک چاہیے آپ کو دس کے جی لڈو کل سر ٹائم بتائیے کتنے بجے تک شام تک دوپہر تک صبح دس بجے تک تو سر کل صبح دس بجے تک آپ کو دس کے جی لڈو چاہیے بس اور کچھ بھی تو سر پہلے آپ بتائیے تو صحیح آپ کو اور کیا چاہیے لڈو اور کچھ بھی پانچ کے جی سون پپڑی تو ٹھیک ہے سر ابھی لڈو چل رہا ہے ٹو ہنڈریڈ ٹونٹی سر دو سو بیس تو دو سو بیس چل رہا ہے تو دس روپئے کم کر دیں گے زیادہ سے زیادہ کیونکہ دس کے جی اتنا بڑا کوانٹٹی ہے بھی نہیں دس کے جی لے رہے ہیں تو سر دس روپیہ بہت ہو گیا اچھا چلیے سر آپ کے لیے دو سو لگا دیں گے دس کے جی لڈو کا دو سو سر سون پاپڑی تھوڑا سر کوسٹلی آئے گا آپ کو سون پاپڑی ابھی تین سو روپئے کے جی چل رہا ہے سر اوریجنل گھی کا تو تو تین سو روپئے آپ کو پانچ کلو سر اس کا نیٹ آپ کو دیکھیے سر پندرہ سو دینا ہوگا کیونکہ اپنے پاس وہ لوکل سامان یوج نہیں ہوتا ہے اصلی یوج کرتے ہیں سر اوریجنل ٹھیک کیوں ڈبلکیٹ یوج کریں گے آپ لوگ کسٹمر ہیں سر کسٹمر کو اگر نہیں ہم لوگ صحیح سے سودھا دے پائیں گے تو دوبارہ وہ آئے گا ہی نہیں اس لیے سر ہم لوگ گھی اوریجنل یوج کرتے ہیں سون پاپڑی میں آپ کو سر تین سو روپئے کے جی ہے پانچ کے جی کا پندرہ سو اور سر ادھر دس کے جی لڈو کا آپ کو دو ہزار تو پینتس سو روپیہ ٹوٹل ہوا ہے پندرہ سو آپ کا ایڈوانس دینا ہوگا تاکہ ہم اپنا لڈو اور سون پپاڑی بنانا آنا شروع کریں ٹھیک ہے سر تو آپ اسی نمبر پہ جو ہے نا سر ایڈوانس دے دیجیے اور نمبر بھیج دیجیے ہم آپ کو کال کریں گے بن جائے گا تو ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے دھنیہ واد